गेलेनाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां गेलेनाया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो दासिमबो सोलिगासिनो गेलेनाय बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि गेलेनाय थायो गोदोथ' गेलेयोमोन खै खाबादि बाथा खेला गर गेलेनाय गोबां रोखोमनि गेलेनायमोन नाथाय गोदोनि गेलेनाय आरो दानि गेलेनाय आलादा रोखोमनि जाबाय दानि गेलेनायाव गैबां रोखोमनि मबाइल ओंखारनानै कम्पिउटार देक्सटप बायदिफोराव जों गेम गेलेनो दा सोलोंबाय बेफोर गेम गेलेनायजों माखासे मोजांबो जादों माखासे गाज्रिबो जादों बुंनो थाङोब्ला गेमफोरखौ मबाइलाव देक्सटबाव लेपटपबाव बिदि गेलेनायाव जोंनि माइन्डआ मेलेमा माखासेआ गाज्रि जानानै थादों आरो माखासेआ जौगानाय फैदों आरो माखासे खेलाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनिया ब्याम खालामनाय दङ जिम लानाय दङ खारनाय दङ बारनाय दङ फुटबल दङ बास्केटबल दङ गोबां रोखोमनि बल दङ बेजों जोंनि देहाफोरा जोबोद मोजाङैनो थायो आरो फ्राथ फ्रिथ थायो बेमार आजाराबो खम जालाङो गेलेनायजों मानसिया आवगायलांनानै गावनि थांनानै थानायनि जिउखौबो मोजाङैनो दैदेनलांनोबो हायो बिदिनो खेला गेलेनानै बयजोंबो सिनायजानाय आरो मुं मोननाय बान्था मोननाय बेफोरजोंबो मानसिया मोजां रोखोमनि साननाय हनाय गासिबो मोजाङैनो जाजोबो खेला गेलेनायजोंनो मानसिया गावनि फ्राथ फ्रिथ थांनानै थानायनि गावनि देहानि बायदिफोरखौ मोजाङै लाखिनो हायो बेजों लोगोसे साननाय हनायाबो मोजाङैनो थायो गाज्रि साननाय बिदिनो दानियाव बिदिनो बहाबा लोगोफोरजों थांनाय एबा लोंनाय जानायफोराव थांनाय बेफोर समखौ दोनथ'नानै जोङो गेलेनायाव जुदि गोसो होयोब्ला बिराद आवगायलांनो हायो मानसिया बैफोर गाज्रि खामानियाव थांनो थाखाय थांनो हाया जानानै थायो मानो होनोब्ला जोंनो जों गेम गेलेनाया जोंखौ लाखिनानै दोनो एबा खानानै दोनो बेजोंनो जोंनि साननाय हनायाबो मोजाङैनो थाबाय आरोबाव गेलेनाया जोंनि देहा मोदोम सोलेर मानसिनि महर मुस्रि गासैखौबो समायनाबो खालामो मानसिनि देरनाय दुइनाय बेफोरावबो मानसिनि फ्राथ फ्रिथाव खामानि होयो मानसिया माखासे ब्यामफोरखौ खालामनानै गावनि देरनाय दुइनायफोरखौबो देहानि लोरबांथिखौ मोजाङै मोजां लाखिनो हायो बेफोरनो खेलानि गेलेनायाव माखासे मेलेमजों लोब्बा लाखिनाय बे बिबुंथियाव खेला गेलेनायनि बागै बे सुंद' बुंफोरथिखौ आं फोरमायनाय जाबाय